आं मेरे कन्नै इक्क बारी इ'या रोटी बनांदे इक्क हादसा होई गेआ हा हादसे दी गल्ल इ'या कि में चाढ़ी चाह् ते साढ़ा जेह्ड़ा हीटर ऐ ते फ्रिज ऐ ते ओह् बिलकुल लागै लागै न में चाढ़ी चाह् ते मिगी थोह्ड़ा कम्म चेता आई गेआ ते में गेआ बाह्र ते हत्थ पैर धोन ते इन्ने चिर च फोन आई गेआ जरूरी मेरे दोस्त दा

इन्ने चिर च केह् होआ कि में चाह् चाढ़ी ऐ हें हीटर दे सेके कन्नै चाह् उबलन लग्गी ते सेक इन्ना बधी गेदा हा कि ओह्दे कन्नै फ्रिज जेह्ड़ा ऐ फ्रिजै गी ओह्दा सेक फ्रिज गी ओह्दा सेक जान लग्गा कि जेह्दे कन्नै साढ़ा फ्रिज खराब होई गेआ हा फ्रिज ते खराब होआ गै होआ ते ओह्दे कन्नै खराब होने दे कारण ओह्दी जेह्ड़ी बत्ती ओह् सड़ी गेई ही ओह् जेह्ड़ी तार सड़ा दी ही जित्थै कुदै जेह्ड़े इलैक्ट्रिक एप्लायेंस जिन्नियां बी लग्गी दियां हियां होर पक्खे ते बल्ब लाटूं जगनमाला चार्जर कंप्यूटर इनवर्टर इ'नें सारें गी नुकसान होई गेदा हा ते जिसलै आए बापस ते में दिक्खेआ एह् सब होई गेदा हा ते एह् फिर सनाया ते घरै आह्ले आक्खन लग्गे कि अस छड़ियां गालां पेइयां ते कोई गल्ल निं फिर नुकसान होई गेआ ते दूऐ बारी घरें आह्लें आखेआ ते साढ़ी जेह्ड़ी घूंडी ही ओह् हिल्ली गेदी ही घरा दी घूंडी जेह्ड़ी बत्ती ओह् हिल्ली गेदी ऐ में आखेआ जाऽ एह् लाई आ में उसलै सुत्ते दा उट्ठेआ ते उ'नें आखेआ में ओह्दे उल्टा लाई दित्ता हा में तारां पुट्ठियां लाई दित्तियां हियां जेह्दे कन्नै घरा दी बत्ती बधी गेई रातीं दिक्खेआ इनवर्टर खराब होई गेदा फ्रिज सड़ी गेदा ते साढ़े घर दी बत्ती ते साढ़े ताऊ हुंदी बत्ती कट्ठी गै लग्गी दी ऐ ते अ'ऊं उं'दे घर लग्गे दा हा मिस्त्री ते ओह् आइया ते आक्खे तारां कुस लाइयां ते में आखेआ में लाइयां ते आक्खे मेरा पूरा ओह् साड़ी दित्ता तुसें एह् इन्नी बत्ती आवा दी एह् दिक्खो पूरा मेरा नुकसान कराई दित्ता दूऐ बारी एह् होया हा मेरे कन्नै ते घरा आह्ले फ्ही मिगी गप्फे कड्ढे कि केह् करना होना नवोदया दिक्खियै निं करना होंदा तेरे कोला कि केह् करन लग्गा तूं ते में माफी मंग्गी ते उत्थै बी साढ़ा नुकसान होआ ते कुकिंग गैस जेह्के दूआ होआ हा छाबड़ी चाढ़ी दित्ती ही फुलकें आह्ली ते में रक्खी दित्ती ही बत्ती जन ते एह् ऑन हा ते में रक्खी दित्ती उप्पर रक्खी दित्ती ही छड़ी में आई गेआ बाह्रे गी इन्ने चिर च बत्ती बी आई गेई में चली गेआ बाहरै ई ते जेह्ड़ी छाबड़ी सेके कन्नै फकोन लग्गी पेई ही ओह् में आया ते चुक्की लेई ही ते ओह् थोह्ड़ी बची गेई ही हालां'के इक्क बारी इ'या इक्क बारी मेरे ते नेईं मेरे पड़ोसी दे घर गैस लीक होन लग्गी पेई ही घर कोई ऐहा नेहा ते फिर बल्ब बंद कीते फ्ही सारियां बारियां बंद कीतियां ते में उं'दी बारियां खोल्लियां कि ठीक र'वै पूरा अंदर कीता फिर में जेह्ड़ा रैगुलेटर ऐ बंद कीता सिलेंडर बाह्र कड्ढेआ ते पूरी दोआरी खिड़कियां खोल्लियां उं'दी गैस डोआई ते अग्ग आह्ले सारे में मतलब पूरे बिजली सारै बंद करी दित्ते हे ते बस इ'यै दौ तिन्न मेरे कन्नै हादसे होए दे हे ओह् में दस्सी दित्ते न